आमतौर में देखा जाए तो हम दिन के खाने में सिर्फ़ दाल चावल खाते हैं और रात के खाने में सब्ज़ी रोटी क्योंकि कहा जाता है कि रात के समय में अगर आप चावल खाते हैं तो वो शीत के कुछ कुछ लक्षण आपको दे कर चला जाता है कुछ लोगों को रात में चावल खाने से दिक्कत होती है क्योंकि उनका पेट फूलने लगता है उनके पेट में दर्द होने लगता है औ कई लोगों को तो सर्दी हो जाती है और देखा जाए तो कहते हैं कि चावल बहुत शीतेला होता है इसी लिए बहुत सारे लोगों के घर में आज भी दिन में चावल बनता है लेकिन रात में सिर्फ़ रोटी सब्ज़ी ही बनती है और बाक़ी घर के लोग वही खाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि रात के समय में चावल खाओ तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है जैसे कि आपका मोटापा और भी चीज़े हैं जैसे कि आपके जो ड्राइवर हैं वो भी अगर आपके साथ घूमने जाता है तो वो भी ये सोचेगा कि आपने क्या बनाया है और क्या खा रहे हैं उसे भी आपको वो देना पड़ेगा जब हम कहीं घूमने जाते हैं तब हम ये नहीं सोचते कि हम ने दाल चावल रखा है या सब्ज़ी रोटी हम सिर्फ़ ये सोचते हैं कि हमें कुछ खाना है वैसे ही हम घर में भी कर सकते हैं कि अगर हम को सिर्फ़ कुछ खाना है तो हम कुछ भी बना के खा लें लेकिन ये नहीं हमें उसमें भी स्वाद की ज़रूरत पड़ती है